नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब माब्रै नागिरो होन्नानै बुंनो थाङोब्ला आं दा जोंहा बिखुनजो आइया इसे बुरि नालाय जेबो लुगैनायालाय लुगैया होमब्लाबो देहाफ्रा गाज्रिब्ला जेनबा ओंखाम संनायफ्राव दैफोर इसे गुदुं खालामना होजानो होजानायखौ लुबैयो आरो आं जेरै जोंहा बिसायाथ' गुबुनाव खामानि मावो नालाय बिथांनिफायथ' हेल्फ मोन सहाय मोननो थाङा मानो होमब्ला बियो गुवाहाटीयाव जायगायाव थायो आरो ओंखाम ओंख्रि संनानै गथ'खौ फरायसालियाव जाहोनानै थिफिन बानायना हगारहरो ओमफाय बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनो खालामनायाव जे माबाफोर सिलाफोरखौ सिबनानै दोन्नायखौ नायगिरो आरो आं आरो ओमफाय आं ओंखाम इसिङाव सहाय खालामनो होनोब्ला ओंख्रिफोरखौ इसे हाना होब्लानो जायो होजानायखौ लुबैयो आङो ओंखाम संनायावथ'आं गावहानो देहा हानायसिम सङो ओंखाम ओंख्रिखौ देहाया जेबो लोमजाबायोब्ला मोजां नङाब्ला नखरनिफ्राय एसे सहाय खालामजानायखौ लुगैयो आरो फरायसालियाव गथ'खौ फोरोंनाय समाव बा जे बुं बेफोरबायदिखौ सहायथ' मोनाबाबो नायगिरा मानो होमब्ला टाइम लायै लायै सम लायै लायै खालामनाय जायो आं बेखिनिखौ ओंखाम ओंख्रि संनाय खिनिखौ आरो हायै खामानिखौथ' हाया नालाय हानाय हानायखौ इसे इनै मावबाबो मोजां मोनफायो आरो हानायसिम संनायखौ आं गावनो सङो गावनो संना मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रिखौ